سیاحت نے مقامی کاروبار کی ترقی میں بہت ہماری مدد کی وہ لوگ آتے ہیں اور ہماری چیزوں کو دیکھتے ہیں اُنہیں نہارتے ہیں اُنہیں وہ اُنہیں خوشی ہوتی ہے اُسے دیکھ کر اُنہیں اچھی لگتی ہیں چیزیں تو وہ اپنے لوگوں سے تعریف کرتے ہیں پھر ایسے ہی کاروبار آگے بڑھتا ہے اور ایسے ہی لوگ متأثر ہوتے ہیں کاروبار سے وہ اِس وجہ سے اور بھی اور اور سیاحت کافی ہماری مدد کرتے ہیں کاروبار کو لے کر کیوں کہ وہ اُن کے ذریعہ ہی ہمارا کاروبار پھیلتا ہے اور اور وہ اپنی اُن کی مطلب پھر دوسرے لوگ آتے ہیں اور دوسرے لوگ کاروبار کو دیکھتے ہیں پھر وہ بھی پھر ہو متأثر ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اُس کو دیکھ کر پھر وہ اور لوگوں کو بتاتے ہیں ایسے سے کاروبار بڑھتا جاتا ہے اور پھر ایسے یہ ہوتا جاتا ہے تو سیاحت ہماری کافی مدد کرتے ہیں اِس طریقے سے تو اور ہماری چیزوں کو آ کر دیکھتے ہیں اور پہ اُنہیں کافی نہارتے ہیں اور کافی کرنے کے بعد اُنہیں سب اچھا لگ جاتا ہے تو وہ اپنے یہاں کے لوگوں کو پھر ایسے ہی بتاتے ہیں اُن پھر وہ ایسے ہی کاروبار بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے